आं मिथिनाय बेबायदिनो फिसा फिसा फालांगिफ्रा जाबाय बेबायदिनो सि बेफारि एबा फालांगि खालामनाय सि बेफारिया जाबाय बेबायदिनो मोनसे दखाननिफ्राय बायस'नानै बेबायदिनो फाननाय एबा मोनसे उम दखानदारनिफ्राय लायनानै फानफैनाय बेबायदिनो मोनसे दखाना थांनानै थायो आरो बेबाइदिनो माखासे फालांगिफ्रा माखासे दखाननिफ्राय बुस्थुफोरखौ मुवाफोरखौ बायनानै लायनांगौ जायो बेखायनो आं मिथिनाय फिसा फिसा फालांगि फ्रा फालांगिफ्रा बेबायदिनो हाथायाव फाननानै बुस्थुफोरखौ गुबुनफोरनो होफैनाय जायो